नृत्य संगीत जो है नृत्य संगीत से जुड़ा हुआ है और संगीत जो है वो लोगों के सभी भावनाओं को बहुत ज़्यादा जगाता है चाहे फिर अलग अलग प्रकार के संगीत होते हैं कुछ दुख से कुछ प्रेम के कुछ भावनाओं के अलग अलग भावनाओं के संगीत होते हैं और संगीत जो नृत्य है वो संगीत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो जब हम संगीत जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है और जब संगीत में हम नृत्य करते हैं संगीत पर नृत्य करते हैं तो हाँ लोगों की भावनाएं उससे जगती हैं लोग नृत्य करते हैं कहीं ना कहीं संगीत सुन के उनकी भावनाएं जगती हैं नाचते हैं अपने परिवार दोस्तों के साथ में या अपने प्रेमी के साथ में जिसके भी साथ में तो हाँ नृत्य एक ऐसी कला है जो लोगों की भावनाओ को जगा भी सकती है और दर्शक जो है बहुत ज़्यादा इस चीज को आनंद लेते है और अच्छे से मतलब दर्शकों को जो भी नृत्य वगैरह करना होता है उससे बहुत सी भावनाएं उनकी जगती हैं बहुत सी चीज़ें उनको याद आती हैं तो कहीं ना कहीं नृत्य जो है संगीत से जुड़ा हुआ है